कल्ह मां मार्केट मां छ्ह कोप वठीं आयमि हुअ कोप ॾिसण में एडा सुठा हुआ त मां हु कोप वठीं करे घर आयमि हुन कोप खे धोतो हुन में चांहि ठाहे करे जीअं ई पीती तॾहिं हूअ कोप टुटण लॻा ऐं कोप जीअं ई टुटा त मुंहिंजो मूड़ ई ख़राब थी पियो हु कोप वठीं करे मां ना ख़ुशि आहियां